وعلیکم السلام جی جی جی سہی جگہ کال لگایا ہے بتائیے ہاں ہمارے پاس بہت سارے زمین ہیں بیس لاکھ سے بیس کروڑ تک ہے آپ کو کیا رینج تک چاہیے کیا ہے آپ کا ریٹ میرا گھر تو بھیگو میں ہے ملٹ کالج کے پاس وہاں پہ تو آپ کو ب بیس تیس سے بیس تیس لاکھ سے اشٹارٹ ہے اور کروڑوں تک ہے آپ جیسا زمین چاہیے اگر فرنٹ پہ لیتے ہیں تو آپ کو مہنگا ملے گا پھر آپ کو دھیرے دھیرے اندر اندر اندر کر کے جاتے ہیں تو ریٹ کم ہو جاتا رہے گا آپ کو کس حساب سے زمین چاہیے کہاں پہ چاہیے کتنا دور چاہیے آپ کو ایک کٹا دو کٹا ایک کٹا ہاں مل جائے گا کوئی دقت نہیں ہے اور ہمارے پاس بہت سارے آدمی لوگ ہیں کنشٹرکشن فیلڈ میں ہر چیز میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگا بس پیسہ دیجیے گا آپ کا کام ہو جائے گا گھر بنانے سے لے کے گھر پورا ایک دم فنیشنگ کے ساتھ ہر چیز ملٹیر ولٹیر سب کچھ کا میں کروا دوں گا نہیں نہیں نہیں پہلے تو میں آپ کو پیپر دے دوں گا اس کے بعد آپ تحقیقات کر لے وکیل سے مل لے جا کر دیکھا لے پیپر ورک اپنا کروا لے اس کے بعد ہی آپ لیں کیونکہ ہم زمین میرا آج سے نہیں سارا سال سے اچھا ریکارڈ ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں کو زمین دلوایا ہوں آپ کے محلے میں بھی بہت سارے لوگوں کو ہاں وہ تو ہوتا ہی ہے کیونکہ دربھنگا میں لوگ ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ لے لیتا پھر زمین ومین میں لیٹیکیشن لگا لیتا ہے لیکن میرا زمین ایسا نہیں رہتا ہے ہم بھی جس کو جو زمین دلاتے ہیں صاف ستھرا رہتا ہے اور سمسیا نہیں رہتا اگر سمسیا رہتا بھی تو ہم اس کو سلجھا کر آپ کو زمین دلوائیں گے اس کے لیے آپ بے فکر رہیے آئیے آئیے کیا بولے

نہیں علاقہ تو بہت اچھا ابھی نیا نیا کالونی بسا ہے اور آپ لیتے ہیں تو وہاں پہ اچھا پروفیسر ولو وہ پروفیسر لوگ بھی رہتے ہیں آئیے اور ملیے آپ کو دکھاتے ہیں